مجھے پالتو جانور کافی پسند ہیں پالتو جانوروں میں بکری اور بلی مجھے پسند ہے مگر میرے پاس میں کوئی پالتو جانور نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا جانوروں کو پالنے کے لیے جو ضروری اقدامات کرنے چاہیے ایسی کچھ سہولتیں ہیں ہی نہیں تو ہم ان کا کس طرح سے خیال رکھنا چہیے نہیں رکھ سکتے یہی وجہ ہے کہ پسند ہونے کے باوجود میں میں کوئی جانور پالتو جانور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا